औ नोंथाङा बे बेंथल कलेजनि प्रिनसिपाल ना औ नोंथाङा दा कलेजआव दं ए आं मानि नोंथांनाव माबा सोंनो नागिरदोंमोन बे कलेजनि इडुकेसन कुवालिपिकेसनफ्रा मा बायदि जानानै दं जेन'बा फोरोंनायफ्रा मा बायदि थिगैनो दं ना दा सटुडेन्टफ्रा मा बायदि जानानै दं फरायनायफ्राव औ दा सुबिदाफ्रा मा मा मोनो बेंथल कलेजआव जेन'बा

दा आमफ्राय बे जेन'बा स्टुडेन्टफोरनो पेरेन्टस मिट माबाफोर जायो ना नोंसोरनाव मालाबाफोर माबाफोर जादों नामा जेन'बाफोर स्टुडेन्टफोरखौ जेन'बा बुंनाय माबानाय बिदि

औ

औ दा क्लास रुमफ्राथ' मोजाङैनो ना दे बिदिनो सोंदोंमोन आं उनावहाय आरोबाव सोंहरबावगोन आं दे बिदिनो हागोन दा सारआ होनो औ